कथा संतोषी माता जी हिते हीअं विर्तु शुक्रवार ते रखबो आहे गुड़ ऐं भुॻड़ा आणे ॾीयो ॿारे पाणीअ जो लोटो अॻियां रखी कथा करबी आहे दिलि खे संतोश ॾियणु मनोकामना पूरी करणु बुद्धी ॿलु ॾियणु वारी भुल बख़्शाइण ऐं विछड़ियल मिलाइण वारी इहा संतोषी माता आहे कथा हिक ॿुढी माईअ खे सत पुट हुआ छह पुट कमाईंदा हुअसि सतो नंढो पुट नारायण कम कमाईंदो कोन हो सो उहा ॿुढड़ी छहनि पुटनि खे ख़ूबु खाराईंदी हुई बाक़ी बचियल झूठ सते पुट खे ॾींदी हुई सते पुट खे इन ॻाल्हि जो पतो न हो पर हुनजी ज़ाल हुनखे इन इन ई ॻाल्हि खां वाक़ुफ़ु कयो पर हुनखे ऐतिबार ई न पियो अचे त मुंहिंजी सॻी माउ काई अहिड़ो ॿियाई वारो कम कंदी हुई सो हिकु ॾींहुं हू मथे जे सूर जो बहानो करे मथां चादरु पाए रसोईअ बरछण वारे कमरे में सुम्ही पियो ऐं अखि टेढ करे माउ जी कार्यवाही ॾिसी पक कयई त मूं सां बराबरि माए मा मा माइटनि पुटनि जो खां बि घणो बुरो बर्ताव कयो थो वञे पोइ त माइटनि खां मोकिल घुरियइ त परदेसु कमाइण लाइ थो वञा वञणु वक़्ति पंहिंजी ज़ाल खां मोकिलाइण आहियो जा हुन वक़्ति झंगल मां छेणा मेणे रही हुई खेसि चयई त जंहिंसीं मां कमाए अचां तंहिंसीं तूं संतोष धारे सभिनि सां सुठो हलजांइ ससु जी आॻियां में रहजांइ ऐं जंहिं जेकी मिलई हुन ते राज़ी रहजांइ वञणु वक़्ति ज़ाल चयईसि त प्राणनाथ तव्हां काई निशानी त ॾेई वञो सो हुन खेसि पंहिंजी मुंडी निशानीअ ॾिनई ऐं ज़ाल खां बि संदसि निशानी घुरियई त ज़ाल छेणे सां थ भरियल हथ पतीअ जे पुठीअ ते निशानीअ तौर थफियो चय चयई इहा अथव मुंहिंजी निशानी परदेस में हुन शाहुकारु वटि नौकरी कई उन ख़ूबु क ईमानदारीअ सां कमु कयो वरी व वरी सभाॻो बि अहिड़ो इन जे अचण सां शाहुकार जो ॾाढो भाॻु खुली पियो जंहिं जंहिं कमु में हथ विझे हुन में पौं ॿारहं शाहूकारु हिनखे अधु भाईवारो कयो कुझु सालनि में हिन वटि बेशुमारु धन इकठो थी वियो ऐं ॿारहं साल गुज़री विया होॾां संदसि ज़ाल वर बिना वेॻाणी उहा ॾाढो दुखी गुज़ारणु लॻी सॼे घर जो कमु कंदी हुई झूठा बासण मलणु घर में लेपो ॿ ॿुआरी पाइण ऐं रोज़ झंग मां काठियूं करे अचणु तॾहिं बि हुनखे झूठी पारुथी रोटी खाइण लाइ मिलंदी हुई वेचारी धीरजु धारे गुज़ारो कंदी हुई हिकिड़े ॾींहुं झंगल में थोड़ो अॻिते निकिरी वेई काठियूं करे मोटी रही हुई त वाट हिक संतोषी माता जे मंदिर में केतिरियूं ई ज़ालुनि खे कथा ॿुधंदे ॾिठई उन्हनि खां मिंथ करे पुछयई त भेनर तव्हां हिते कंहिंजी कथा ॿुधी रहियूं आहियो ऐं हुनमां कहिड़ो फलु मिलणो आहे सो ॿुधायो हुननि ॿुधायसि त भेण हर कंहिं शुक्रवार ते हिते सं संतोषी माता जी कथा थींदी आहे जा असीं ॿुधण ईंदियूं आहियूं हिन कथा ॿुधण सां दुखु दूरि थी वञनि था ऐं बिछड़ियल जल्द मोटी अची मिलनि था ऐं मनोकामनाऊं पूरियूं थियनि थियूं पोइ विर्त रखण जी विधी बुधायो कथा करणु वक़्ति अॻियां आॻियां ॾीयो हा आॻियां ॾीयो अॻियां ॾीयो ॿारे रखजे ऐं पाणीअ जो लोटो भरे प्रसाद लाइ गुड़ ऐं भुगड़ा बि रखजनि कथा पूरी करे उहो जल तुलसीअ ते चाढ़जे ऐं गुड़ ऐं भुगड़नि मां थोड़ो प्रसादु ॻऊं खे ॾिजे पोइ ॿियनि में विराएजे ईअं पाण बि खाएजे अहिड़ी तरह हर शुक्रवार ते विर्त र रखजे ऐं जॾहिं मो मनोकामना पूरी थिए त पंहिंजनि माइटनि जे अठनि ॿारनि खे भोजन कराए विर्त जो मनोकामना मो विर्त जो मोकिलाइण कजे पर ॿारनि खे ॿारनि खे खटाइण असुल न खाराए जे ऐं ॾखिणा में रोकु पैसा न ॾिजनि इहो ॿुधी उह हुते इहो ॿुधी हुअ उहे काठियूं बाज़ार में विकणी ऐं हुननि पैसनि मां गुड़ ऐं भुगड़ा वठी आई शुक्रवार जो विर्त रखी कथा कयई ऐं आरती करे हेठि प्रार्थना कयई हे माता मुंहिंजे पतीअ खे विये ॿारहं साल थिया आहिनि पर संदसि को बि समाचार कोन आयो आहे हाणे पंहिंजी अहिड़ी दया कयो जो हू जल्द मोटी अचे संतोषी माता जे कृपा सां संदसि विनंती अघाणी ऐं ॿिए शुक्रवार ते पतीअ जी चिठी आयसि जंहिं में जल्द घरु अचण जो लिखियई टे टे शुक्रवार ते ख़ूबु धन माल खणी संदसि पती घर पहुची बि वियो पतीअ जो दर्शन करे गुलनि गुलनि वांगुरु टिणी पेई संदसि में नई जान अची वेई पोइ आंदलु धन मां हिकु सुंदर घरु ख़रीद कयो ऐं ॿई सुखु सां रहणु लॻा हुन जूं मनोकामना पूरी थियूं ऐं माता जे विर्त जो मोकिलाणो करण लाइ ॾेराणियुनि जे अठनि ॿारनि खे भोजन करायई ॾेराणियुनि जे दिलि में मसंद जी भाय ॿरी रही हुई तिनि खेसि जोर भरियो त ॿारनि खे खटाइण बि खारायई उहा हुननि जे विच में विच में फ़ासी वेई ऐं ॿारनि खे खटाइण खा खारइण ऐं रोक में ॾखिणा बि ॾिनई इनते माता नाराज़ थी ओचतो किनि माण्हुनि जा जेल जा माण्हुनि ओचतो किनि माण्हुनि राजा जे कन ते इहा ॻाल्हि विधी त ई तो हेतिरो धन खणी आयो आही सो शायदि किथां चोराए खणी आयो आहीं राजा जा सिपाई आहियां ऐं खेसि पकिड़े विया मोहिनी रोअण ऐं विलाप करणु लॻी माता जे अॻियां हथ जोड़े भूल बख़्शायण लाइ विनंती कयई हुते आकाशवाणी थी त जो तो विर्त मोकिलाइण वक़्ति खटाइण खाराई ऐं जा असुल न खाराइबी आहे हाणे वरी मुंहिंजे विर्त जो मोकिलाइणो कर त तुंहिंजा सभ दुखु दूरि थींदा मोहिनीअ वरी अठनि ब्राह्मण जे बालकनि खे भोजन करायो ऐं ॾख ॾुखया में ॾखिणा में हर कंहिं खे हिकु हिकु वॻो ॾिनई विर्त जो मोकिलाइणो कयो तुरंत ई संदसि पती खिलंदो अची घरि पहुतो माण्हुनि खे पुछण ते माण्हुनि जे पुछण ते ॿुधायई त जेको घरु क धन कमाए आयो आहियां उनते राजा ढल वरिती ढल वरती सो ॾे ॾेई आहियूं ऐं ॿीं का ॻाल्हि कान्हे माता जी दया सां खेसि ॾहें महिने हिकु सुंदर बालक ॼाओ हाणे मोहिनी परिवार सां ख़ुशि गुजारण लॻी हिक ॾींहुं मोहिनीअ जी परीक्षा वठण लाइ माता पंहिंजो तमामु खौफ़नाक रूप बणायो सॼे बदन ते सिंदूर मखे हुनते गुड़ ते गुड़ ऐं भुगड़ा चुंबणाय व वॾा वार करे पुराणा मेरा कपिड़ा पाइ संदसि घर में आई घर में मोहिनीअ ऐं संदसि नंढो बालक वेठल हुआ अहिड़ा भयानक विकराल रूप ॾिसी बुढी ढि ढिॼी वेई ऐं झट उथी खेसि ॿाहिरि ॿाहिरि कढी दरवाज़ि खणी बंदि कयई ॿारनि ॿाहिरि ॿारनि जा मे मेड़ माता जे रूप में खे ॾिसी अची कढा क कंॾा थी विया ॿारनि जो गोड़ ॿुधी घर में जे अंदरा रसोईअ मां मोहिनीअ ॿारनि ॿाहिरि निकिरी आई देवी देव दृष्टिअ सां खेसि माता जो अजीब तेज़ नज़र आहियो सो हिकदमि माता जे पैरनि में झूकी ऐं पंहिंजे बालक खे बि हुनजे चरननि ते खणी झूकायई पोइ हथ ॿधी चयई म माता तव्हां पंहिंजी वॾी कृपा दासीअ ते कई आहे पंहिंजी हिन दासीअ खे घरु वेठे दर्शन ॾेई कृतार्थ कयो अथव पर ई ई अज्ञानी तव्हांखे न सुञाणे सघियां आहिनि तिनि खे पंहिंजो असली रूप ॾेखारे निहाल करियो माता मोहिनीअ ते ॾाढो प्रसंनु थी ऐं सभिनि खे पंहिंजो साक्षात रूप ॾेखारे कृतार्थ कयो इहो ॾिसी सभिनी यके आवाज़ में चयो संतोषीअ माता जी जय जेको बि संतोषीअ माता जो विर्त रखंदो तंहिंजा त हुनजूं सभ मनोकानाऊं पूरियूं थींदियूं बोलो संतोषीअ माता जी जय